میں نے اپنی ڈرائیونگ کو بہتر بنانے کے لیے چند اہم ٹیکنیکیں سیکھی ہیں جیسے کہ پر سکون رہنا مناسب فاصلہ رکھنا اور ہر وقت الرٹ رہنا یہ تجاویز مجھے ایک آن لائن یوٹیوب چینل سے ملی تھی جب جو ڈرائیونگ سیفٹی پر ویڈیوز بناتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے گوگل اور ڈرائیونگ اپلیکیشن سے مدد لی اور میں وقفے وقفے سے نئی معلومات حاصل کرتے رہتی ہوں تاکہ اپنی ڈرائیونگ مزید بہتر بنا سکوں